सिंधी पंहिंजी मातृ भाषा आहे पाण खे जेतिरी सुठी सिंधी भाषा ईंदी आहे एतिरो पाण पंहिंजे समाज खे अॻियां वधाए सघंदा आहियूं सिंधी सिखणु ज़रूरी आहे छो त पाण हिकु सिंधी आहियूं हींअर सभु पंहिंजे ॿारनि खे हिन्दी ऐं अंग्रेजी सेखारण में लॻा आहिनि पर हिक सिंधी जे ॿारनि खे सिंधी ई ॻाल्हाइणु न अचे त हू इलाही सड़न्झ न ॻाल्हाए माण्हुनि खे पंहिंजे घर में सिंधी भाषा ई ॻाल्हाइणी खपे छो त उनसां पाण खे सिंधी ॻाल्हाइण जी सुठी आदत पवंदी